बोल रहा मैडम धार्मिक स्थल मतलब मैडम कौन से धार्मिक स्थल मस्जिद भी जाएंगे मंदिर जाएंगे गुरुद्वारा जाएंगे चर्च जाएंगे कौन सा जाएंगे केवल भोपाल के ही आस पास के मैडम मैडम कितने दिन के लिए गाड़ी चाहिए अपने को अच्छा एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए ठीक है मैडम कितने लोग है अपने ठीक है मैडम आप कितने लोग है पहले ये बताइए चौदह लोग है मैडम फिर तो इसमें आप या तो अपन दो तरीक़े से कर सकते है एक तो मेरे पास टेम्पू ट्रोवलर है तो टेम्पो ट्रेवलर मे भी चौदह सीटर है लेकिन वो चौदह सीटर में बस एक दिक्कत है कि उसमें ड्राइवरों और क्लीनर भी अभी शामिल है यानी आपके बारह लोग और मेरे दो लोग ऐसे हो सकते हैं और या आप फिर दो बड़ी गाड़ी कर लें आप मेरी जेप्सी में सेवेन सेवेन सीटर दे दूँगा मेरे पास सेवेन प्लस वन यानी एक ड्राइवर और सेवेन लोग मने ऐसी दो गाड़ी अपन लोग कर सकते हैं तो चौदह लोग उसमें बैठ सकते हैं तो आप नहीं नहीं मैडम देखिए मैडम अपना काम केवल ट्रेवलिंग का है ये अपन गाइड वाइड का लफ़ड़ा नहीं है अपने पास अपन तो आपको गाड़ी उपलब्द करवा देंगे ड्राइवर दे देंगे और आप चाहेंगे तो क्लीनर दे देंगे बस इसके अलावा अपन ये गाइड वाइड का आपको मैडम जहाँ आप जाएंगे वहीं के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अपन तो ये देख सकते है मैडम नहीं नहीं मैडम अपने पास गाइड का काम ही नहीं है अपने पास केवल गाड़ियों का काम है गाड़ी अपन आपको दे सकते है अच्छी गाड़ी देंगे अच्छी कन्डिशन मे देंगे ए सी चाहिए ए सी नॉन ए सी चाहिए नॉन ए सी जैसी चाहे वैसी दे देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं देखिए मैडम नॉन नॉन ए सी यदि आपको चाहिए दिन भर के लिए चौदह सीटर तो मैं आपको बिल्कुल एक बात बोल रहा हूँ मैडम इसमें फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा मैं आपको चौंतीस रुपये पर किलोमीटर पर दे दूँगा थर्टी फोर रूपीस पर किलोमीटर पर मैं आपको नॉन ए सी दे दूँगा और यदि आपको ए सी चाहिए टेम्पो ट्रेवलर चौदह सीटर एक एक साथ सब लोग जाएंगे आप और यदि आपको इसी मे ए सी चाहिए तो मैं थर्टी ऐट रूपीस पर किलोमीटर में दे पाऊँगा मैडम

नहीं नहीं मैडम इसमें एक शर्त और है मैडम अपने पास दो दो रेट में गाड़ियाँ उपलब्ध हैं एक आठ घंटे अस्सी किलोमीटर में है उपलब्ध है यानी मैडम आठ घंटे अस्सी किलोमीटर का ये है कि दिनभर का अपन एक रेट फिक्स कर देंगे कि या तो आप आठ घंटे के अन्दर सब घूम ले या अस्सी किलोमीटर जो भी आपका पहले हो जाए यानी अभी अस्सी किलोमीटर पहले हो गए तो मैं उसका एक फिक्स चार्ज कर दूँगा और या फिर मैडम थोड़ा आपको ढाई सौ किलोमीटर की पर डे की रनिंग देनी पड़ेगी तो आप तेय कर के बता दीजिए और फिर मैं मंदिरों की लिस्ट आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देता हूँ और आप भी देख लो कि कौन सी गाड़ी आपको चाहिए यदि आपको यें आठ घंटे अस्सी किलोमीटर वाली चाहिए तो वो दे देंगे और आपको यदि ढाई सौ किलोमीटर वर्थ की रनिंग वाली चाहिए जिसमें आस पास के सब मंदिर कवर कर दूँगा तो आप एक बार

मैडम एक एक नहीं नहीं आप परसों निकले आप कल निकले आप एक बार मुझे शाम अभी मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूँ आप मुझे पक्का करेंगे और अप कम से कम मुझे पचास परसेन्ट एड्वान्स देंगे तो गाड़ी आप जितने बजे कहेंगे परसों आपके यहाँ गाड़ी लगवा अरे अरे मैडम आप निशफ़िक्र हो जो आप आप ने सही ट्रेवल एजेंट को फोन किया आप एक बार हमारी सर्विस तो ले कर देखिए ठीक है आप मैडम शाम को पक्का कर दीजिए कल का हो तो मैं फिर गाड़ी वैसी अरैन्ज कर दूँगा ठीक है मैडम मैं अभी भेजता हूँ आपको डीटेल जी ओके मैडम ओके मैडम ओके मैडम